बिहारमे बहुत तरहकेँ साधारण खायके चीज अछि अहिठाम व्यञ्जनक कोनो कमी नहिए जेनाकि माँसाहारीमे अगर लए लिअ तऽ अहाँकेँ डोकाके तरकारी काकोड़ बहुत तरहकेँ एहन मशालेदार माँसाहारी बनवल जाइए लोग चावसँ खाइ छथिन आओर शाकाहारीमे अहाँकेँ आबि जाउ तऽ तिलकोरक तरकारी तिलकोरक भुजिआ तिलकोरक चटनी खमरुआके तरुआ ईसभ बनवल जाइए आओर ई कहुँ अहाँकेँ भारतमे नहि मिलत खास कएके जे भी चीजए साग खास कएके जतए भी साग विभिन्न तरहकेँ सागए ई बिहारमे बनवल जाइए सभसँ बेसी बिहारमे अहाँकेँ मशालेदारमे अहाँकेँ सभसे बेसी पसन्द करइए लोग तऽ ओ यऽ अहाँकेँ माछ भात किआकि चाउरके खेती धानके खेती आओर माछ मिलैए पानिमे तऽ माछ भात भेल आ लिट्टी चोखा छयबे कयल आ जतए भी तरहकेँ अहाँकेँ शाकाहारी चीजए भात दालि तरकारी प्रमुख रुपसँ यहाँ बिहारकेँ साधारण खायके चीजमे यऽ भात दालि तरकारी अहाँ खाउ आ जते कुटुम्ब सब आबैए सभकेँ भात पर भात बगलमे दालि आ पूरे तरकारीसँ भरि दयए ऊपरसे तऽ ई मुख्य रुपसँ यऽ एतुका खमरुआके आओर तिलकोरके तरकारी प्रमुख रुपसँ यऽ डोकाके चटनी खाउ डोकाके तरकारी खाउ काकोड़के तीमन खाउ बघिया खाउ इत्यादि बहुतसा चीज यऽ